तरह तरहके व्यञ्जन बनाबयके आदमीके जीवनमे तऽ अनुभव जरूर होइ छै आओर अलग अलग व्यञ्जन जे छै से आदमी बनेबे करै छै तऽ हमहूँ जे छै से कए तरहके व्यञ्जन बनाबयके जनै छी जेना दालि रोटी भात सब्जी जेनाकी आरो जे जल्दी जल्दी बनै छै सेहोसभ अबैए मीट मछली सभकुछ बनाबऽ अबैए लेकिन सभसँ जे कठिन होइ छै अनुभव ओहिमे रोटी बेलयमे होइ छै कियाकि गोल गोल रोटी बनेनाइ सभसँ कठिन काम होइ छै आओर एकर अलावा जे छै से किछु बर्तन माँजयमे दिक्कत होइ छै तऽ ईसभमे दिक्कत होइ छै लेकिन सब्जी बनेनाइ रोटी सब्जी बनेनाइ भात बनेनाइ दालि बनेनाइ एहिसभमे जे छै से ठीक ठाक रहए कोनो दिक्कत नहि रहए कभी कभी जे छै से हाथो पाकल कनिका कनिका मनिका हाथो पाकल तऽ से कनिका दिक्कत होइ छलै लेकिन कए साल एतेक पढ़ाइके समयमे केलहुँ एहिलेल जे छै से सभचीजमे आदत भऽ गेल आओर सभचीज करैत रहलहुँ आओर अपन हाथसँ अगर कहियो बनेलहुँ तऽ ओकर स्वादे अगर दोसर होइ छै कियाकि पुरुष आदमी कहियो भोजन बनबै छै तऽ ओ पूरा मोन लगा कऽ बनबै छै आओर मोन लगाए कऽ ओहिमे जे छै से जे एहिमे स्वाद आबहे के चाही आओर आइकाल्हिके स्त्री जातिमे अगर देखबै तऽ ओहिमे जे छै से महिलामे देखबै तऽ ओसभ जे छै से सीधे कऽ धऽ के राखि देत केहन स्वाद अइ नहि अइ ओहिपर विशेष ध्यान नहि देत तऽ हमर जे अपन अनुभव अइ बनाबयके तऽ जेना हम लगभग सभचीज बना लैत छी हमरा कोनो दिक्कत नहि अबैए चाहे माँछो बनाबयके होइ चाहे मछलियो बनाबय चाहे मीटो बनाबयके होइ चाहे दालि भात सब्जी रोटी आरो पकवान जेना पुआ बनाबयके होयत किछो हँ मिठाइ उठाइ नहि बनाबऽ अबैए मिठाइ उठाइके लेल दिक्कत अइ जेनरली भोजन जे रहैए से सभमे कोनो दिक्कत नहि अइ